हेल' आं माबामोन मा होनो आङो क'क्राझार सेरपांगुरिनि ओमफ्राय नोंखौ माबा बानलु आसार बानायो होननाय खोनादों आरो थारमानि न'खराव जोंहा एसे माबानि फंबायनि हाबा दंमोन नालाय ओमफ्राय बानलु आसार होनो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय नोंथांनि बानलु आसार बानायखौ एसे मोजां होनाय खोनानायखाय आरो जेन'बा ओरैहजाय माब्लाबाफोर जों गामियाव लाबोदोंमोन नामा नो मोजां मोन्दों जाहैदों बेनि थाखायनो एसे माबानो बुकिं खालाय हरनो सान्दोंमोन आरो आङो औ ओमफ्राय बिदिनो बयेमब्रै बयेमबासो नांगोन खोमा प्रग्रामाथ' नै सबथासेल'सै होनजायो आरो न'आवबो हनै बानायनो रोङा ना नोंथाङाबा ओमफ्रायो मा मा बोरै बोरै बानायो

माबाफोर मुलिफोर होफायो नामा

औ औ होनब्लालाय सबथासेनि एसे आवगाय थाब फाथाय हरदो नामा ना थांनानै लायनांगोन औ औ औ उनावहाय

औ बोरै बानायो औ होनबालाय र' थांनानै लायनोसै जायखिया बानायनानै रेडि दोनदो आरो ना औ औ

ओमफ्राय लाबोनायनिफ्रायथ' खोनादोंमोनलै मोजां होनानै बुदों मा नोंथांनि आसारखौ लकेल होनानै ओंखायनो दा आंबो नांगौखा नालाय लायनोसै होनबाय आरो दे होनब्ला आं सबथासेनि एसे सिगां थांसै औ औ औ दे